अगर कोइ डेडलाइन मिले थी मूंखे पंद्रहं ॾींहनि जी मिसाल त मां छा कंदुमि पहिड़ो पंज पंज पंजनि में टे भाॻ करे छॾींदुमि पंज ॾींह पहिरियों जेका सभु खां वधिक कम आहिनि ज़रूरी कमु आ्हे मां पहिरियों उहो कमु कंदुमि उन खां पोइ पंज में जेका घटि आहिनि जीअं लास्ट में मुंहिंजे मथां प्रेशर सफ़ा बि न अचे जेतरो थी सॻे मां टे ॾींहुं चैकु कंदुमि मुंहिंजो कमु हुन हिसाब सा थिए तो पंद्रहनि ॾींहनि में इहो कमु थी वेंदो अगर इएं कमु थिए तो त जाम सुठो पर नथो थे त ओवरु टाइम बि कंदुमि जंहिं मुंहिंजो टाइम सही सां मैनेज थी वञे